कचरियूं ठाहींदा आहियूं चांवरनि जा खीचा बि ठाहींदा आहियूं इहे सभु असांखे ठाहिण वणंदा आहिनि गर्मी जी छुटियुनि में असां नाना नानी जे घर वेंदा आहियूं ॾाॾा ॾाॾी जे घर वेंदा आहियूं ऐं ॾींहं जे खाधे में असां छाछ पीअणु वधीक पसंदि कंदा आहियूं गर्मीअ में अंगूर अंबु चांहि वङियूं केला इहे सभु खाइण ॾाढा वणंदा आहिनि झंगल में झंगलनि में वञी फल तोरण फल तोरण फल खाइण ऐं सर्दियुनि में ऐं असांखे थधियुनि में उस वधीक वणंदी आहे उस में नाश्तो चिल्लो थी वियो सैंडविच थी वियो गरमु गरमु कचौरी ठही वेई इहे सभु खाइण ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं चांहि पीअण ऐं थधियुनि में असां आग बारे विहंदा आहियूं बाहे बारे विहंदा आहियूं जीअं थोरी सिकाई कयूं हथ पेर सेकियूं थधि में भाॼियूं जाम सुठियूं सुठियूं मिलंदियूं आहिनि मटरनि जी पुड़ी मटरनि जी कचौरी आलू जी कचौरी चांहि ऐं भूर चना मिलंदा आहिनि उहे छिले करे खाओ ऐं बाहे बि बारे विहो हुनखे सिकाई बि कंदा रहो सभिनी सीज़न जा अलॻि अलॻि मज़ा आहिनि थधि जो अलॻि गर्मीअ जो अलॻि बरसाति जो अलॻि